नमस्ते भईया हाँ हमे आपकी दुकान का कंगन बहुत ही अच्छा लगता हैं मैं आती हूँ हमेशा आपके दुकान से कंगन ले जाती हूँ मुझे जो कंगन की डिज़ाइने होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं आप हर कलर की रहती हैं साड़ी की मैचिंग भी मिल जाती हैं चूड़ियों भी मिल जाती हैं आपके दुकान के कंगन बहुत फेमस हैं मैं अपनी फैमिली में हर जगह जाती हूँ सब पूछते हैं कि आपका कंगन बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आप के दुकान से बहुत ढ़ेर सारा कंगन ले जाती हूँ जब भी शादी पड़ती है तब मैं ले कर जाती हूँ और वह भी एक दो पीस नहीं कई पीस ले जाती हूँ हर साड़ी का मैचिंग ले जाती हूँ कंगन की जो डिज़ाइनींग होती है जो उसमें नग और स्टोन वगैरह लगते हैं मोती वोती लगते हैं उसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं इतनी अच्छी उसकी डिज़ाइनींग होती है हाथ में पहनने से इतनी उसकी सुंदरता बढ़ जाती हैं जब उसको चूड़ियों में लगाइए तो चूड़ियों की भी सुंदरता बढ़ जाती है साड़ी के सेट भी अच्छा लगता है पहनने में अच्छा भी लगता है उसमें एक एक चीज़ें इतनी बारीकी से की गई है कि और उसकी फिनिशिंग इतनी चे अच्छी रहती है कि बहुत अच्छा लगता हैं इसलिए मैं आपके दुकान से बहुत ढेर सारे कंगन ले जाती हूँ और उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती हैं जब वह शाइनिंग में जाती है तो उसकी एक एक चीज़ उसकी एक एक डिज़ाइनींग इतनी खूबसूरत लगती है की लोग पूछते हैं मुझे से बोलते है कि आप कंगन कहाँ से लेती हैं आपका कंगन बहुत प्यारा लगता है आप जब भी कंगन पहनती है तो बहुतअच्छे लगते हैं आप लेती कहाँ से है आप मेरे लिए भी ले आइएगा आपकी कंगन की बड़ी तारीफ होती है इसलिए हमको आपका दुकान आपकी दुकान की कंगन आपकी दुकान की हर एक चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं जो है हम हमेशा जब भी आते हैं तो आपके दुकान से इस रास्ते से गुजरें या कहीं भी जाएँ या किसी भी चीज़ के लिए आएँ या किसी भी मैटर में आएँ लेकिन हम जब भी आपका दुकान देखते हैं तो आपकी दुकान पर कंगन के लिए ज़रूर आते हैं कंगन लें या चूड़ी लें जो भी लें हम आते ज़रूर हैं हमको हमको बहुत अच्छा लगता है आपके दुकान का कंगन देखिए मैं पहनी भी हूँ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए मेरे हाथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम जब भी आते हैं तब ऐसे ही लेते हैं दो चार छः कंगन ज़रूर लें और इसका दाम भी बहुत अच्छा आप देते हैं यह नहीं की बहुत ऊँचे दाम दे रहे हैं मार्केट से या कोई भी शोरूम वगैरह से बहुत अच्छे दाम देते हैं मार्केट से भी अच्छा दाम देते हैं जो है कि इसलिए हम आपके दुकान से कंगन ले जाते हैं कंगन के जो हरेक बारीकी होती है स्टोन वगैरह उसकी डिज़ाइनींग उसकी हर एक चीज़ बहुत अच्छे थे उसके नग कितने अच्छे जड़े हुए होते हैं उसके आकार कितने अच्छे थे उसकी साइज़ कितनी अच्छी होती है यह सब बहुत अच्छे लगते हैं हम तो अपने फ्रेंड लोग को भी एवाइट देते है एड्वाइट करते हैं कि आप लोग चलिए हमारे साथ उनके दुकान के कंगन लीजिए बहुत अच्छी है उनके दुकान की कंगन कंगन का कहें तो आपके दुकान का इतना मैं प्रभावित हो चुकी हूँ की मुझे इतनी सुंदर लगते हैं जैसे मुझे और कोई चीज़ समझ में आता ही नहीं है मुझे जब भी कहीं पार्टी वगैरह अटैन करना रहता है तो मैं सोचती हूँ नहीं पहले जाऊँ कंगन ले कर आऊँ तब मैं पहनूँगी तब मुझे तब मेरा अच्छा लगेगा जो देखेगा वह कहेगा की हाँ भाई ये जब भी कहीं जाती है आपके दुकाऊ यह कंगन वगैरह बहुत अच्छा पहनती पता नहीं किस दुकान से लेती हैं लेकिन जब कोई जब देखता है तो कहता है नहीं उससे रहा जाता है तो पूछने आ जाता है कि आप कंगन आप कहाँ से लेती हैं आप आपके हाथों मे यह जो चूड़ियों की सेट लगी हुई रहती हैं बहुत अच्छी लगती हैं कम चूड़ियों के बीच में जो कंगन लगी हुई होती है वह भी बहुत अच्छी लगती है आप कहाँ से लेती हैं आपकी बहुत अच्छी लगती है तो हम बताते हैं आपकी दुकान के बारे में कि वहाँ पर उनका दुकान है वहाँ पर उनका कंगन बहुत अच्छा सा बिकता है